असां नंढे हूंदे सभई दोस्त मिली करे घणेई रांदियूं खेॾंदा हुआसीं जीअं त अहिड़े नमूने सट कुट लिक छिप डिटी डकर चिदे रांदि भित भिताणी सुरमें दाणी काठ किलो पाणीअ दिलो तुंहिंजो लंॻ केसि ताईं कबडी क्रिकेट ऐं बेट गुॾी बि खेॾंदा हुआसीं इन सां असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो हो रांदियूं खेॾणु सां ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो पर अॼकल्ह ॾिसूं था ॿार घर वेही करे ऑनलाइन ते खेॾनि था असांजी इहे रांदियूं खेॾणु जे करे असां जे शरीर जी वर्जिशु बि थी वेंदी हुई ऐं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो